जोबथा बिजाब होननानैथ' बुंनो हाला बाट मा होनोमोनलाय जि बिजाबखौ फरायनानै आं बिदि मटिभेसनेल मटिभेटेथ जादों बे जाबाय आब्दुल खालामनि दा उयइंस अफ फायार बेयो बेनि मोनसे अथ' भाय'ग्राफिख बुख जेरावहाय जि गावगा माहोनोमोनलाय गावनि लाइफ स्थाइल बेफोरखौ खोन्थानाय बेबादि लिरनाय आरो ओमफाय बेयावहाय बि गावनि रल जि गावनि मोनसे रल इन्डियान स्पेस रिसार्च एन्ड मिसाइलस प्रग्रामस बियावहाय गाव जि मावो बेनिबो बारै एसे लिरनाय दङ आरो गाव माबादि मोन उन्दै आवहाय माबादि गोरिब थाखोनिफ्राइ फैनानै बेयो फरायनो हादों जेरै जौगालांनो हादों माबादि मोन गावनि लाइफ स्थाइल आ बेसे खस्थ'यै खालामदों बेफोरखौ हाय बियो खोन्थादों बिनि बे बिजाबनि गेजेरजों बियो फोरमायदों आरो जोंखौहाय बेनिफ्रायनो जों मेर्ला मटिभेसन जा मोननो हायो ओ जोंबो खस्थ' खालामोबा जों जि जोंनि थांखि बेफोरखौ जों एसिब खालामनो हायो आरो गासैबो गावबा गाव गावनि सायावनो दिफेनदेन्थ जायो आरो गावबा गावनि सायावहायनो जोङो गावखौ हायनो लेजि बिदि खालामनानै थायोब्ला जोंनि बिदि मोनसेबो जों जि थांखि लायो बेयो मोनसेबो जाफुंनाय नङा आरो जों जेब्ला हार्द अवार्ख खालामो अब्ला जोंनि बे गासैबो थांखिफ्रा ओ गासैबो जाफुंजोबगोन थ' बेनि बे बिजाबनिफ्राय बेबादि मेर्ला मटिभेसनेल बिदि आइदियास मोननो हायो मटिभेथेद जायो आरो लाइफ आवहाय